جی کرے گا نہیں جی کیا فرما کون بول رہے ہیں جی جی جی بالکل آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بولیے بتائیے اچھا اچھا جی آپ کتنے افراد ہیں اچھا اچھا جی جی آپ کیسے ٹرین کے ذریعے جانا جاؤ گے یا فر بائک کار کے ذریعے یا کیا آپ کا سسٹم رہے گا وہ بتا دیجیے گا جی جی جی جی کوئی دقت دونوں میں ٹھیک ہے دونوں میں برابر کی سہولیات ہے تھوڑا سا کار میں بہتر رہے گا آپ کے لیے ٹرین سے ٹرین میں چونکہ کہیں ٹھہرنا بھی پڑ جائے ٹرین کے ذریعے تو اور ہوٹل کا بھی ہوٹل بھی ساتھ میں ہوٹل بھی ساتھ میں بک کراؤ گے ہوٹل ساتھ میں بک کراؤ گے یا جی جی جی جی وہ جیسے آپ کا ہوگا پیمنٹ اسی اعتبار سے ہم کر لیں گے دونوں ہیں ہمارے یہاں تو موجود دونوں ہی رہتی ہیں جی آپ کو پر جائے گا پچیس سو روپئے جی جی جی بل ہاں ہاں جی بالکل بالکل ہر طرح کی سہولیات آپ کو فراہم کی جائے گی اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جی جی جی

جی جی جی ٹھیک ہے آپ پھر دوبارہ کانٹیکٹ کر دیجیے جس وقت آپ کو جانا ہے اس سے پہلے ضرور ہم کو مطلع کیجیے گا جی ٹھیک ہے جی شکریہ جزاک اللہ